जियां तुसेंगी पता गै ऐ अज्जकल दे नौजवानें दे बिच्च इन्नी बेरोज़गारी ऐ उसी बेरोज़गारी गी दूर करने आस्तै किश गोठ्ठें हैन जेह्के असेंगी नमीं नमीं चीज़ां सखांदे नमीं नमीं कलां सखांदे एह् असेंगी सखांदे एह् पर्चें बंडियै दिंदे लोकें च लोकें पर्चें बंडे जंदे कि लोक औन ते नमियां नमियां चीज़ां सिक्खन ते अपने आस्तै द'ऊं अपने बल्लै द'ऊं पैसे कमान उ'नेंगी सिक्खियै ते अगर कल्ले मिगी किश सिक्खना होग तां अमी उ'नें उं'दा जेह्का गुठ्ठ होंदा उ'नें इक रक्खा दा होंदा कम्म सिक्खने लेई इक जगह् असें खोल्ली होंदी उत्थें तुस जाइयै पता करी सकदे ते सब किश सिक्खी सकदे